हँ हॉस्पिटल ई की हाल चाल छै दबाइ आर उपलब्ध छै ने हँ छै तबिअत दब छै शरीरसँ अस्व अस्वस्थ छै खाँसी आर होयत छै खाँसी आर होयत छै पकै कऽ

जी हँ हूँ स्वास्थ ओहन स्वस्थ भऽ जेतै आब जे हेतैक केला आर खाए पड़ैत हए भात साथ

हूँ हूँ सरजी देखिऔ हूँ हु हँ हँ हूँ हूँ हूँ

आएब दू तीन दिनमे लऽ कऽ अच्छा फिर परीक्षो आरके अभाव छै नहि नहि पैसा आएल

हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हाल तऽ खराब भऽ गेल जी

ठीक यऽ हँ हँ

जी ठीक छै आबैत छी